आनलाइन गेमिंग बी कीती असें हून जियां असें पता त्रै चार साल पैहले लाकडाउन लाकडाउन लग्गेआ ते उसलै असेंगी किश घर किश कम्म ते हां नेईं ते बस इ'यै फोन पकड़ेआ ते गेमा खेढदे ते कदें किश कदें किश करा दे ते उसलै होंदे रौंहदे है गेमें शेमें च आनलाइन टूर्नामेंट होंदे रौंहदे जियां उसलै गेम बड़ी ओह् मश्हूर होई ओह् पब्जी आहली गै उसदे टूर्नामेट होंदे रौंह्दे हे ते ओह् आंऊ खेढदा रौंहदा हा घर बेहियै उसी कम्म ते किश था नेईं ते केह् करना फ्ही इ'यै गेमा खेढनियां हां ठीक उसलै टैम पास होई जंदा साढ़ा शैल लगदा खेढियै इयां कम्मै दी चीज ते किश थी नेईं ओह् चलो टैम पास होआ दा होर केह् करना फ्ही